काणकोण जिल्ल्यांत भलायकी जतनाय वेवस्था ही कांय प्रमाणान तशी बरी आसा कितें आसा खंयचीय गजाल बरी किंवा वायट ही केन्ना केन्ना संकटां आयलीं तेन्नाच कळटा तशाच पद्दतीन काणकोणांत जेन्ना आपत्कालीन एखादी गजाल घडटा तेद्या वेळाचेर ही आमची भलायकी जतनाय वेवस्था जी आसा ती कशा पद्दतीन हाताळटली तेन्नाच ताची योग्य रितीन आमकां जाणीव जातली पूण काणकोणांत दुसरी गजाल म्हणल्यार संपूर्ण गोंयाक जितले किडणी पेशंट मेळटा तिंतलेय किंवा तातुंतले जवळ जवळ साठ टक्के किडणी पेशंट हे काणकोणांत मेळटा पूण आजुनय गोंय सरकाराच्यान हें किडणीचें दुयेंस किंवा किडणी पेशंट कित्याक तयार जाता ह्या विशयाचें संशोधन केल्लें ना आनी ताका लागून ही परिस्थिती आजून चालूच आसा कांय प्रमाणान ते म्हणटात की उदकाक लागून किडणी पेशंट जाता पूण हें उदक सगळेच पिताक जाल्यार थोड्यांच मनशांची किडणी फेल कित्याक जाता थोड्यां मनशांची किडणी बरी उरता अशें कित्याक जाल्यार दुसरी गजाल आयुर्वेद म्हणटा की आमचें उदक हें बरें आसता झरीचें उदक व्हांवता तें उदक बरें आसता जाल्यार सरकाराक उदकच हें कारण मेळटा एका सायडीन कांय दोतोर म्हणटा उदक पिड्यार जाल्यार दुसऱ्या वाटेन कांय दोतोर म्हणटात उदक बरें हें असलें जें पळय कितें खतखतें आसा तें कॉमन आनी सामान्य मनशाक सामकेंच बुचकळें उडोवपा सारकें आसा देखून सद्याक परिस्थिती भलायकी संदर्भांत जी आसा ती तशी बरी आसाच पूण अशे जेन्ना नवे नवे प्रस्न उप्रासतात तेद्या वेळाचेर सरकार कार्यशीलपणान किंवा संशोधन रितीन किंवा आनी ताच्या पली कडेन वचून ज्या तरेन अभ्यास करपाक जाय ज्या तरे संशोधन करपाक जाय आनी तातुंतल्यान ज्यो ज्यो गजाल्यो तडीक लागपाक जाय त्यो गजाल्यो लागच ना ताका लागून आमची सरकाराची हांगासर खंय तरी कमीपण आशिल्ल्याची भावना जाणवता